हा रॉयल होटल मां थो ॻाल्हायां ॿुधायो कहिड़ी तारीख़ खपंदव तव्हांखें पंजवीह तारीख़ हा असां रूम त ख़ाली आहिनि असां वटि घणा माण्हू आयो तव्हां ॾह माण्हू आयो ठीकु आहे रूम त ख़ाली आहिनि त तव्हां वटि टे रूम ॾेई छॾींदोमांव टिनि रूमनि में तव्हां ॾह माण्हू अची वेंदव आराम सां हा ए सी वारा बि आहिनि बिना ए सी वारा बि आहिनि जेका तव्हांखे खपनि ॿई मिली वेदंव जेका ए सी वारा आहिनि हुन में ॿ ॿावीह सौ हिकु माण्हूअ जा आहिनि हुन में तव्हांखे रोटी बि मिलंदव टे टाइम ऐं शाम जे टाइम चांहि वग़ैरह बि ऐं ॿिएं ॾींहुं सुबुहु जे महिल तव्हां निकिरंदव हुन महिल बि तव्हांखे नास्तो मिलंदो हा ॿारनि जे खेॾणु तव्हांखे हुन में हिकु असांजे असांजे होटल में स्विमिंग पूल बि अथव ऐं हुन खां पोइ शाम जो ॿ टे गेमूं बि खेॾायूं वेंदियूं आहिनि सभिनी होटल वारनि खे हुन खां पोइ डी जे पाटी बि थींदी ऐं हुन खां पोइ मैजिक शो बि थींदो हुन खां पोइ ऐं हुन ॿारनि जे खेॾण जी जॻहि बि अथव ऐं एक्टिविटी रूम बि अथव ऐं गार्डन वग़ैरह बि आहे तव्हां पहिरों पंजवीह तारीख़ सुबुह जो यारहें बजे अची वञिजो ऐं ॿिएं ॾींहुं तव्हांखे ॿारे बजे राति जो हितां रूम ख़ाली करिणो पवंदो हा असां वटि गाॾियूं बि आहिनि अवैलेबल ऐं ड्राइवर बि आहिनि अवैलेबल जेका तव्हांखे वठणु वेंदव स्टेशन ते ऐं निकिरण में तव्हांखे छ्ॾे बि ईंदव उहा बि सुविधा आहे असांखे तव्हांजे लाइ ऐं अॻरि तव्हांखे किथे घुमणु वञिणो हुजे त बि असांजो असांजी गाॾियूं ऐं असांजे ड्राइवर तव्हां सां गॾु हलंदव तव्हांखे हुते छॾे ईंदव ऐं हुतां खां गॾु वठी बि ईंदव तव्हांखे बुकिंग कराइण लाइ तव्हांखे हिन हिन वॉटसअप नंबर ते तव्हांजो आधार काड जो फ़ोटो मोकिलणो पवंदव ऐं वीह टका तव्हांखे एडवांस मोकिलणो पवंदव ठीकु आहे हिन नंबर ते तव्हां मूंखे फ़ोटो पंहिंजो आधार काड जो मोकिले छॾिजो एडवांस बि एडवांस मोकिलाइण लाइ तव्हांखे जेका असांजे अकाउंट नंबर आहे हुनजो मोकिलियांव थो हुन करे पोइ मूंखे ॿुधाए छॾिजो हा